पैसा कमाने के लिए मैं एक तो एन जी ओ में काम करता हूँ जहाँ पर मैं सोलर ट्रेनर हूँ वहाँ पर बच्चों को सोलर की ट्रेनिंग देता हूँ सौर ऊर्जा कितनी फ़ायदेमंद है वह बताता हूँ कैसे क्या लगाते हैं इंस्टॉलेशन सौर ऊर्जा का मेंटेनेंस वगैरह कई कम्पनी में बात करके उन बच्चों का प्लेसमेंट भी करवाता हूँ दूसरा पैसा कमाने के लिए मैं सोलर का बिज़नेस भी करता हूँ कि जैसे किसी के आदेश पर किसी को सोलर लगवाना है तो वहाँ पर भी मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स या अपने कुछ आदमी भेज कर वहाँ पर उनके इंस्टॉल करवाता हूँ तो एक मेथड वहाँ पर भी होता है दूसरा मैं लोगों को ब्याज पर पैसा भी देता हूँ तो वहाँ पर भी मेरी अच्छी इनकम हो जाती है करिअर के चुनाव की बात करें तो जब मैं टेन्थ क्लास में था तभी से मेरे को फिज़िक्स और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छी नोलेज थी तो उस कारण मैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही आगे बढ़ गया